اتر پردیش میں بہت سارے خبر کے ذرائع ہیں جیسے کہ فیسبک کے ذریعے اور بی بی سی نیوز ہے این ڈی ٹی وی ہے اے بی پی نیوز ہے اس کے ذریعے سے خبر جو ہے پورے اتر پردیش میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگ کسی نہ کسی نیوز کے ذریعے سے بات جو ہے پہنچ جاتی ہے اور یہ زمانہ جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے اور موبائل کے ذریعے جتنے بھی ذرائع ہے ان پر موبائل میں خود بخود جو ہے یہ سب خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ جاتی ہے اور لوگ اس کو اس خبر کو سن کر کے تمام اطلاعات معلوم ہو جاتی ہیں